ہیلو اولا ایجنسی سے بات کر رہے ہو ابھی میں نے آپ کی اولا اولا بک کیا تھا وہ آئی ٹائم پہ ٹائم پہ مجھے چھوڑا بھی بٹ ایٹلسٹ میرا میری میں جلدی کے میں مجھے امپارٹینٹ کام میں جانا تھا میں جلدی کے چکر میں میں اپنا فون بھول گئی میری ایک اور تھوڑی سی ہیلپ کر دو تاکہ میں میرے پاس میرا فون آ جائے جلد سے جلد اور مجھے امپارٹینٹ میں جانا کیونکہ اس فون میں میرا بہت زیادہ ضروری کام ہے اس میں امپارٹینٹ نمبرس ہے ای میل ہے میری کافی میں نے میں نے آپ کو فون بھی ادر نمبر سے کیا ہے کیونکہ یہ میرا نمبر نہیں ہے کسی سے فون لے کے کیا ہے کیونکہ ایٹلسٹ تمہارا اولا ایپ اولا جو ایپ ہے اس میں سے نمبر نکال کے جب کیا آپ کو تاکہ آپ میری ہیلپ کر سکو بٹ ایٹلیسٹ آپ کر دیتے میری ہیلپ تو زیادہ بہتر ہے میں یہاں پہ کھڑی ہوں آپ وہ ٹیکسی ڈرائیور سے بول دیجیے تاکہ میرا فون واپس کر دے کیوں کہ میرا بہت زیادہ امپارٹینٹ ہے وہاں جانا فون بھی ضروری ہے اور وہاں جانا امپارٹینٹ بھی ہے اب آپ کی ویسے تو سروس اچھی ہے بٹ ایٹلسٹ میرا فون بھی تو امپارٹینٹ ہوتا ہے نا فون بھول گئی میں ہو سکتا ہے تو پلیز میرا کیونکہ فون میں میرے بہت زیادہ امپارٹینٹ ہے میلس وغیرہ ڈاکومنٹ ہے ہے اور اس کے لیے میں مجھے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا ہیلپ کر دیں یہ چھوٹی سی تاکہ میں اس میٹنگ کو جوائن کر سکوں بہت ضروری بہت زیادہ لیٹ بھی ہو رہی ہوں بہت ضروری بھی ہے وہ میری مور میرے لیے اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ہیلپ کر دیں تاکہ